औ नै आङो खर' सादों उदै सादों मा मुलि जानांगौ खिन्थाहरदो बायद' आमफ्राय मैगंफ्रा मा माथो मोनजागोन ओंख्रिफ्रा

औ औ

औ एम मुलि जानांगौमोन

औ औ बेखौनो मैथाफोरखौलाय मोनजागोन ना मोनजाया औ औ दे होनबालाय आं नों खोन्थाहरनायनि थाखाय मोजां मोनबाय बायद' नों नार्स ना आं आं लोमजानाय पेसेन्ट जाहैबाय दे होनबालाय दोन्थनसै नामा ना दोन्थ'नाङा खयथायाव जानांगोन बायद' खयथायाव जानांगोन

औ दे होनबालाय दोनदिनि होनबालाय